सारे कशा बड्डे इश्यू न जेह्डे़ इंडिया च फेस करा दा ओह् ऐ एनवायर्नमेंटल पॉल्यूशन ऐ इक ते गर्मी बड़ी जादा पौंदी अज्ज कल्ल ते विंड एयर पॉल्यूशन बी ऐ मतलब एयर दी क्वालिटी इ'न्नी शैल निं ऐ ते होर लैंड पॉल्यूशन बड़ा होआ दा वॉटर पॉल्यूशन बड़ा होआ दा ते एह् चीजां न जेह्ड़िया अज्जकल साढ़ा देश बिच इंडिया बड़ी जादा फेस करी जा दा ते इस्सै आस्तै साढ़े देश दियां मैक्सिमम सिटीज़ बी आंदियां जेह्ड़िया मोस्ट पलूटड सिटीज़ च आंदियां अस इस्सै आस्तै क्योंकि आबादी बी इ'न्नी जादा ऐ ते इस्सै कारण इ'न्ना पॉल्यूशन बी ऐ पॉल्यूशन उप्पर इ'न्ना कंट्रोल निं ऐ ते इ'न्ने मैनेजमेंट स्हेई नेईं न जेह्दे कन्नै पॉल्यूशन गी कंट्रोल कीता जाई सकै ते ओह्दे बाद जेह्डे़ मेरे अस बी अपने अज्ज्कल दिक्खदे साढ़े कन्नै जेह्डे़ प्हाड़ होंदे ही ते कन्नै नाले न जेह्डे़ ओह् उस स्हाब दे निं रेह् दे क्योंकि पैह्ले बी इ'न्नी गर्मी निं पैंदी ही जदूं अस निक्के होंदे हे ते निक्के होंदे दिक्खदे हे इ'न्नी गर्मी निं होंदी ही पर अज्ज कल ओह् गर्मी बड़ी जादा होई दी टेम्परेचर फोर्टी दे करीब करीब अज्ज कल प्हाड़े दे उप्पर उप्पर रौहंदा जेह्ड़ा पैह्ले पैह्ले रेग रेगिस्तान च होंदा ही ते पानी बी इ'न्ना साफ निं आंदा पानी गर्मियें च ते पानी बी निं आंदा कदें कदें हून ओह्दे बाद हरियाली बी निं ऐ उस स्हाब दी फसल बी निं होंदी उस्स स्हाब दी मतलब काफी जादा चेंज होई जा दा सॉइल बी निं ऐ फर्टिलाइजर यूज़ करी करियै सॉइल बी बिल्कुल खराब करी उड़ी ते सीजन बी मतलब कदें बी बारिश शुरू हो जांदी स्याले मतलब बरखा इ'न्नी होनी ते कदें बरखा होनी ते फिर ओह् गर्मियें च रुक्कनी निं इस सीजन उप्पर कोई कंट्रोल निं ऐ इसदी बजह् कन्नै जेह्ड़ा होआ दा ऐ ग्लोबल वार्मिंग आखी सकदे आं अस इसी ते एह्दे कन्नै काफी ग्लेशियर पिघला दे जेह्डे़ फ्लड बी काफी जगह् बड़े जादा होआ दे नुकसान बी काफी होआ करदा ते कुसै जगह् बिल्कुल सु'क्का ऐ बिल्कुल पानी निं होंदा एह् सारी गल्ल एनवायर्नमेंटल पॉल्यूशन उप्पर ई ऐ ते अस निक्के होंदे दिक्खदे हे की सबैह्रे जदूं उट्ठना सबैह्रे चींटियां होदियां हियां ही उ'नें जगाना अज्ज कल दा टैम एह् ऐ की अज्ज कल चींटियां तुसें ई लभदियां बिल्कुल निं बिल्कुल सारा मौसम ई चेंज होया पेआ ऐ एह सारे एनवायर्नमेंटल पॉल्यूशन करियै क्योंकि अज्ज कल टेक्नोलॉजी इ'न्नी एडवांस होई दी ओह्दे कन्नै हर इक जीव जंतु उप्पर कोई ना कोई असर ते ऐ ते जेह्दे कन्नै असर की बजह् कन्नै एनवायर्नमेंटल पॉल्यूशन होआ दा क्योंकि पेड़ कटे जा दे पेड़ कटने कन्नै एनवायर्नमेंट सारा चेंज होआ दा जेह्ड़ी कार्बन डाइऑक्साइड दा रेट बधी जा दा पूरा एटमॉस्फेयर बिच ओह्दे कारण सारा एह् एनवायर्नमेंटल पॉल्यूशन होई जा दा प्हाड़ बी जेल्लै दिक्खदे ही पैह्ले इ'न्ने हरयाले होंदे हे बिल्कुल घने होंदे हे मतलब बूह्टे गै बुह्टे होंदे हे अज्ज कल ओह् बी प्हाड़ बिल्कुल नेईं हैन मतलब नंगे सेही होंदे दूर दा दिक्खने होन ते प्हाड़ दे उप्पर बूह्टे बी बड़े घट्ट होई दे ऐनी रोड बी बनी जा दे रोड दे कारण बी एह् चीजां होआ दियां बिल्कुल कोई मैनेजमेंट निं ऐ तरीके दी अगर रोड बनाने लगदे ते फिर बूह्टे बहोत कटोंदे ऐ मैक्सिमम ऐना करके ऐ ते कन्नै लोक बी कदें कदें गर्मियें च अग्ग लग्ग जांदी ऐ जेह्दे कन्नै पूरा हैबिटेट खराब हो जांदा ऐ जंगल दा ते बूह्टें बी काफी नुकसान होंदा छोटे छोटे जेह्डे़ बूहटे होंदे ओह् पूरी जली जंदे ते नमें नमें बूह्टे निकलदे नी जेह्डे़ पराने हैन ते ओही चली जा दे बड़ा नुकसान ऐ पैह्ले सब कुछ स्हेई पैह्ले मैक्सिमम चेंज आ गेआ जि'यां जिस जिस स्हाब कन्नै वक्त बदला दा उस उस स्हाब कन्नै साढ़ा पूरा एनवायर्नमेंट खराब होआ दा पर उप्पर असें ध्यान देना चाहिदा क्योंकि अपने बच्चें जेह्डे़ बी अपने अग्गें पिच्छें अपने छोटे बच्चें न उ'नें बी सनाना चाहिदा कुछ ना कुछ अपने कशा करना चाहिदा एनवायर्नमेंट आस्तै ते काफी जि'यां सर्दियें च बी काफी मौसम चेंज हो दा पैह्लें पैह्लें बर्फ बी पौंदी ही अज्ज कल बर्फ बी किश चार पंज साल बाद ई बर्फ दिक्खने गी मिलदी गर्मियें च इ'न्नी धुप्प पेंदी मतलब पानी बी निं मिलदा गर्मियें च बाहर निकलना मतलब स्किन उप्पर क्रीमां लाइयै निकलना पौंदा इस स्हाब दी गर्मी पोआ दी मतलब ऐ यू वी रेडिएशन पता निं केह्ड़ी केह्ड़ी क्रीमां आंदियां ओह्दे आस्तै ते काफी जादा मौसम चेंज ओह्दे करके